हेलो

जी जी नमस्कार नमस्कार कहिऔ

जी एहिमे तऽ जे छै सर हम तऽ क्रिकेट से जुड़ल छी एहिमे तऽ अखन तऽ हम क्रिकेटेके बारेमे बता सकै छी अहाँकेॅं ओहिमे जे छै से जी जकरा भी जुड़बैके छै ओकरा तऽ सबसँ पहिले डिस्टिक टीममे जे छै से ओकरा सेलेक्शन करवाबऽ पड़ै छै पहिले ओकर ओतऽ जाकऽ ट्रायल होइ छै ओकर चयन होइ छै तऽ ओहिके लिए जे छै से सबसँ पहिले अहाँके जे छै से रजिस्ट्रेशन करबाबऽ पड़ै छै जै जाहिमे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लऽ कऽ ओकरा जे छै से मतलब भरिके ओहिपर फोटो चिपका कऽ ओहिमे आधारकार्डके फोटो कॉपी लगाकऽ ओ देल जाइ छै ओ तऽ जमा होइ छै डिस्टिकमे ओ तऽ भेलै रजिस्ट्रेशन आ रजिस्ट्रेशन होइके बाद जे छै से एहिके ओहिमे ओकर ट्रायल होइ छै जहिआके डेट देत तहिआ लए कऽ जेबै बच्चाके आ ओकरा ट्रायल दिलवेबै पहिले ट्रायल दिलेबै यदि ओ ट्रायलमे ओ पास करै छै ट्रायल पास करैके बाद जे छै से ओकरा सेलेक्शन होइ छै डिस्टिक टीममे पन्द्रहटाके सेलेक्शन होइ छै मानि लिअ यदि अण्डर फोर्टीनके अलग होइ छै अण्डर नाइनटिनके अलग होइ छै आ स्वतन्त्रके अलग होइ छै जे भी अदर ओ होइके बाद जे छै से ओकरा की कहै छै टीम बनै छै फेर ओकरा मैच खेलबायल जाइ छै डिस्टिकसँ डिस्टिक डिस्टिक लेवल पर मैच होइ छै डिस्टिक लेवलके टूर्नामेन्ट होइ छै ओहिमे जकर प्रदर्शन बढ़िऑं रहै छै ओहिमेसँ अलग पन्द्रहटा चुनल जाइ छै जेकि बिहार टीममे अपन जगह बनाबै छै ओ जगह बनावैके बाद जे छै ई ओकर जे छै से की कहै छै बिहार टीमके फेर राज्यस्तरीय मैच होइ छै ओहिमे ओकरा जे छै से खेलबे लए लऽ जाइ छै ओहिमे जे बढ़िऑं करै छै तब जाकऽ ओकरा जे छै से रणजी ट्रॉफी या फेर हेमन्त ट्रॉफी एहि सभमे खेलैके मौका मिलै छै तऽ अच्छा छै हँ यदि एहिमे जुड़बै लए चाहै छियै तऽ कहिऔ जी जी फॉर्म जे छै से फॉर्म सोमवारसँ लए कऽ आ शनिवारके बीचमे आ कोनो दिना भेट कए लिअ नओ बजेसँ चारि पाँच बजे तकके बीचमे कोनो टाइममे अहाँ जे छै से हमरासँ मिलु बात करु एहिपर चर्चा करु आ आओर किछु पुछै ला चाहै छी तऽ कहिऔ

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल देल जाइ छै सबके लिए अलग अलग प्रशिक्षकके व्यवस्था छै एहिके लिए अहाँ आबू तब मिलकेँ बात करबै अपना सब ठीक छै ठीक छै सर ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल